हेलो स्विगी से बोल रहे हो क्या भैया भैया मैंने वो आधारताल में डोसा ऑर्डर किया था हाँ हाँ वही तो मैं बोल रहा था कि कितनी देर लगाओगे आप आने में देखो वैसे ही आपने टाइम थोड़ा ले ही लिया है मेरे को जाना था कहीं तो मैं ये बोल रहा था कि मेरे को न खाना गरम खाने की आदत है और मेरे को अभी खाना नहीं खाना तो आप अभी एक काम करो उसमें इंसुलेटेड बैग ले के आना उसमें बढ़िया कंटेनर में पैक करके क्या यार देखो यार ठंडा खाना पसंद नहीं है तो गर्म बेस्ट रहेगा तो वही ले के आओ और मैं क्या बोल रहा था इंसुलेटेड बैग जो लाओगे अलग से चार्जेस लोगे क्या उसके कितने लोगे फिर भी यार ज़्यादा होता है यार भाई बीस तीस रुपए वैसे तुम खाने के ले रहे हो उसके बाद तुम बीस तीस रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हो चलो ठीक है देख लेना थोड़ा बहुत कम कर लेना और कितनी देर लगाओगे आने में वैसे यार ट्राई करो यार थोड़ा जल्दी आ जाओ यार भाई ठीक है मैको जाना भी है फिर घर लॉक हो जाएगा तो ठीक है बाकि अपन कैश ऑन डिलेवरी देख लेंगे है न ठीक है अभी कहाँ पे हो वैसे अच्छा बस निकलने ही वाले हो